सीतामढ़ीमे परिवहनके लेल सड़क रेलवे हवाई अड्डा सार्वजनिक इसभके लेल मतलब अच्छा व्यवस्था ना हइ सड़कके लेल मतलब कि उसमे सहीसँ नहि बनायल जाइत छै सरकारके तरफसँ रेलवेके लिए एकदम नीक व्यवस्था न हइ सीतामढ़ीमे आ ना मेट्रोके व्यवस्था हइ हवाई अड्डाके भी व्यवस्था अपना सीतामढ़ीमे ना हइ जकरा लेल अपना सरकार देखैत छी फण्ड निकालतै आओर सार्वजनिक परिवहन सार्वजनिक परिवहनके लेल भी बहुत कुछ सारा मतलब कि फण्ड निकालैत छै सरकार जैसेकि रोडपर गाड़ी उड़ी चलैत रहैत छै तऽ उसमे बहुत प्रकारके सुविधा मिलैत छै आ ग्रामीण क्षेत्रमे जे हइ ग्रामीण क्षेत्रमे थोड़ा दिक्कत होइत छै मतलब अथी ट्रेनके रेलके यात्राके लेल या फिर परिवहन कर्मी जो रहैत छै परिवहन कर्मीमे भी बहुत सारा लोक अपना अच्छा अच्छा परिवहन कयलक बसके यूज कयलक ऑटोके यूज कयलक परिवहनके लेल ट्रेनके यूज कयलक फ्लाइटके यूज कयलक इसभके यूज अपना करैत रहलक इसभ बहुत अच्छा तरहसँ दिखाय गेल ओहिमे जेकि बहुत बहुत सारा जुड़ल चुनौतीसभ हइ जे सरकारके वजहसँ पूरा ना हो पाबैत छै बस यहीसब कहे चाहैत रहली